नंढड़ी हूंदी हुअमि त पंहिंजे मम्मी सां गॾु रोज़ु दरॿार वेंदी हुअमि उन दरॿार में सावा सावा ॿूटा लॻल हुआ उन ॿूटनि खे ॾिसी करे मां ॾाढो ख़ुशि थी वेंदी हुअमि पोइ हिकु ॾींहुं पापा जी मम्मी खे चयो की मूंखे ही ॿूटा ॾाढा वणनि था मूंखे बि ही ॿूटा खपनि त मुंहिंजी मम्मीअ चयो हलु मां तोखे अहिड़ा ॿूटा वठी थी ॾियां पोइ असां हिकु दुकान ते वियासीं जिते ही ॿूटा मिलिया हुते चङनि तरह जा ॿूटा हुआ जंहिं मां हिकु तुलसी जो ॿूटो वरितो हिकु एलोवेरा जो ॿूटो वरितो ऐं हिकु मोगरे जो ॿूटो वरितो ऐं हिन ॿूटनि खे पोइ असां घरु खणी आयासीं ऐं हिन ॿूटनि खे घरु लॻायो इन करे ॿूटनि खे रोज़ु मां पाणी ॾींदी आहियां पाणी विझण सां रोज़ु ही ॿूटा ॾींहं में ॾींहं वधंदा वेंदा आहिनि जॾहिं मां बीमारु थींदी आहियां त इन तुलसीअ ॿूटनि मां ॿ टे पता तोड़े चाय में विझी पीअंदी आहियां ऐं जॾहिं मुंहिंजी चमड़ीअ ते कुझु थींदो आहे या खुजली वुजली थींदी आहे त हिन एलोवेरा जो ॿूटो तोड़े करे मां लॻाईंदी आहियां ऐं ईअं मोगरे जो ॿूटनि मां ॿ टे गुल तोड़े रोज़ु मां भॻवाननि ते चाढ़ींदी आहियां ऐं इन ॿूटनि खे लॻाइण सां असांखे ताज़ी ताज़ी हवा मिलंदी आहे ऐं ऑक्सीजन बि मिलंदी आहे इन ॿूटनि में ॾींहं ॾींहं ॾींहुं खाद विझिणो पवंदो आहे खाद जे विझण सां ही ॿूटा ॾींहं ॿ ॾींहुं झटि वधंदा वेंदा आहिनि ऐं जॾहिं ही मां वियमि तॾहिं ही मूंखे इन जी प्रेरणा मिली